चापाकल ठीक छै ओइसँ ठण्डा पानि आबय छै लहबय छियै खाइ छियै मतलब ओइसँ पानिमे अच्छा होइ छै जे कि कोइ भी चीजके लिए बहुत बढ़िआँ छै ठण्डा पानि खाइ चाही पीयैके चाही लहबइमे सुविधा होइ छै खेत बाड़ी पटबइमे सब्जी साग लगबइ छियै तऽ ओइ लिए पानि पटबइमे ठीक होइ छै सुविधा होइ छै चापाकल बढ़िआँ चीज छिकै ओइमे हमरा कोइ भी चीजमे पानि सुखाबन आबय छै तऽ ओइसँ लएके जाइके पानि पटबय छियै कलसँ सब्जी साग होइ छै ओइसँ हमे अर जे छै सही रहय छियै कलके पानिसँ बहुत फायदाके बात छै कल जे छिकै बहुत अच्छा चीज छिकै पानि पटबइसँ सुविधा होइ छै साग सब्जी होइ छै सुविधाके बात छै पानिसँ लहबइ छियै पीयै छियै ठण्डा ठण्डा पानि आबय छै